سینٹرل دہلی ضلع میں مقامی تعلیم سیکھنے کے بہت سارے مواقع ہے جو دستیاب ہیں جیسے اسکول یونیورسیٹیز اکیڈمیز ہیں اور یہ جو مواقع ہیں ضلعے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے کہ جب یہ اسٹوڈینٹس کالج یونیورسٹز یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور نئی نسلوں کو تعلیم سے جوڑتے ہیں اور جب یہ لوگ جاب کرتے ہیں تو ملنے والی آمدنی سے اپنی فیملی کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے آس پاس بہت سارے کوچنگ اور اکیڈمیز ہیں جیسے جامعہ اکیڈمی ہو گئی نیو کلاسز ہو گئی موجودہ وقت میں دہلی سرکار اسکولوں کی حالت بہت حد تک کافی بہتر ہے موجودہ وقت کی سرکار اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے زیادہ تر وہ تعلیم کے ہی کے لئے ہی کام کر رہی ہے اور آنے والی نئی نسلوں کو تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے کہ تعلیم سے ہی جو کچھ ہے وہی ہو سکتا ہے تعلیم کے تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے پڑھے لکھے لوگ کی سونچ الگ ہوتی ہے اور جو ان لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کی سونچ الگ ہوتی ہے تعلیم کے بارے میں ہی سرکار یہ جو اچھا قدم اٹھا رہی ہے موجودہ سرکار اس سے جو ہے کافی حد تک ایم سی ڈی اسکولس کی بھی حالت کافی اچھی بہتر ہو گئی ہے جیسے کہ سرکاری اسکولس میں آپ اب جا کے دیکھ لیجئے وہاں پر گورنمنٹ اسکول جو ہیں اس میں پلے گراؤنڈ بھی اچھا ہو گیا ہے کلاسز اچھی ہو گئی ہیں فرسٹ کلاس کلاسز ہوگئی ہیں اور جو ایسی کلاسز ہو گئی ہیں کہ اس میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اسٹاف روم اچھے ہوگئے اور پلے بھی پلے گراؤنڈ اچھے ہو گئے ہیں اور کھیلوں میں بھی کافی اہمیت یہ اسکولس میں دے رہے ہیں کافی حد تک اس سرکار نے تعلیم پر بہت کام کیا ہے